हाँ नमस्ते भैया अरे भैया वही हमें बच्चों को लिए साइकिल चाहिए था तो सोच सोच रहे हैं कि हम्म आप से थोड़ा संपर्क हो जाए अगली बार ले गए थे आपके यहाँ से तो आपका नंबर रहा तो उस वजह थोड़ा बात हो जाए तो फिर आ जाए हम तो यही कह रहे हैं कि यह वाला बच्चवा तो बड़ा है इसके लिए कौन सी उपलब्ध होगी जैसे कि अट्ठारह कि बाईस कौन ले लें इसके लिए बाईस इंची अट्ठारह हम्म तो अट्ठारह वाली दे दीजिए कैसे हैं अट्ठारह वाली अच्छा अच्छा यह बात है हाँ हाँ हीरो वाला भी तो भाई बढ़िया है हाँ चलिए आ रहे हैं तो नए बात ओह अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तब हम आ रहे हैं हैलो हं अच्छ भैया रेंज काफ़ी बढ़ा दिए दुकान अच्छा दुकान में साइकिल वग़ैरह काफ़ी रख लिए हैं हाँ हाँ नहीं नहीं ज़रूरी ना है अब युग बदल गया भैया जो लड़के भी बदल गए हैं कोई वह वाली ले रहा है कोई यह वाली ले रहा है हाँ हम लोग को जवानी में वही सीधा वाली चलती थी अब उन लोग टेढ़ा वाला जो चक्का वाला जो वह सब चैन वाले अच्छा चलिए तो फिर हम आते हैं हलो तो मतलब कि वही है हलो तो ठीक है वहीं आ रहा हैं फिर तो मतलब कि अच्छा चार हज़ार से शुरुआत है अच्छा चलिए फिर हम आ रहे हैं तो अभी मान लीजिए कल हम आएँगे भैया हलो कल वही बारह बजे के लगभग हलो कल तो लड़कवा को लेते आऊँ मैं तो देख लेना तो वही ठीक करेगा भाई उसको चलाना है क्योंकि वह मोटा चक्का वाली बता रहे हैं तो जो पसंद करेगा तो वही वह हो जाएगा मोटा चक्का वाला चाहिए जब मोटा भी मिल जाएगा पतला वाला चाहिए जो पतला एक ठो बता रहा था वह जो टेढ़ी वाली हंडिल की आती है हएं हाँ टेढ़ी हंडिल आती है वह भी बोल रहा था कि इसमें चैन वाली है संकल वाली तो बहुत कुछ सिस्टम आ गया है हम्म हाँ चलिए तो ठीक है और कल हम कल वही हम आ रहे हैं बारह बजे भैया ठीक है रखिए ठीक है काटिए आ रहें कल